मां काल्ह मॉल मां माउथ वॉश वठी आयमि जंहिंजो टेस्ट मूंखे बिल्कुलु पसंदि न आहियो मां जीअं ई हुन खे यूस कयो मुंहिंजो मुंहुं खटो खटो थियणु लॻो और मां उहो टेस्ट कढण लाइ जीअं पाणी पितो त मूंखे ख़राश थियणु लॻी और खंघ बि थियणु लॻी त मां ईअं ई चवंदमि कोई बि अहिड़ो जहिड़ो माउथ वॉश किथां बि न वठिजे सुठे ब्रांड जो ई वठणु खपे